हेल्लो अहाँ दीपांजली मेरे घरमे सब ठीकठाक आ सबका बौआ सब कहाँ है सब ठीकठाक हय की ना पढ़ै गिया हय अथी आ मुकेश कहाँ है मुकेश घरमे न हइ आ सोनमा के हाल समाचार ठीक हइ की नहि आ ई अथी कऽ सत्यम पढ़ाई उढ़ाई करै छी की न हॅं तऽ ओकर डांटो करऽ ना डटबू तऽ केना होतै ओकरा डांटै के पड़तै न डांटऽ ओकरा कसके जादा बदमासी करत तऽ एक दू हाथ लगाइयो दिहऽ पढ़ाई लिखाई साढ़े बाइस खाली खेलकूदमे ध्यान लगाबै छऽ हॅं घरमे अब तोहें छऽ बड़ घरमे तोहें बड़ छऽ तोरे देखैके हऽ आ पढ़ाई न करै छौ ने तऽ ओकरा झोंटा पकर के मारिहऽ आ बैठा के ओकरा पढ़हाबऽ तया कसके और सब सबके समाचार सब ठीकठाक हॅं हियाँ पर तऽ इहे हय मौसम सब चेंज हो गेलै पहिने रहै सर्दी खांसी सब भे गेल रहै सब अभी सब जे हय ठीक भेलै हऽ हाँ आ अथी के हय दूधबला के पैसा दिया गेलै अच्छा महिला पूरतै तब अच्छा ठीक है आ एकरा जे हय प्रीति के हाल समाचार की हय छोटका बौआ के बोखर हो गेलै जादा लगै तऽ ओकरा पानी उनीमे खेललै रहलै की ए तऽ ओका सब के लैका फैकाके नहि न ओकरा पाटी सूटीमे भेजैके आ मौसम तऽ बफे बगल न होइ छै पटका जेतै तऽ ठीक रहतै स्नोफेलिया बढ़ जेतैऽ डाक्टर उक्टर के देखा दू ने वहाँ अच्छा ठीक हय तऽ हम फोन पे मे जे हय ने पैसा हम ट्रांसफर कर देबऽ समझलऽ अच्छा से देखा उखा के पैसा निकाल लिहऽ समझलऽ आ हे जाके बौआके अच्छा से देखबा उखबा दियहु अच्छा से और बच्चा सबके भी कहियौ केना ठीकठाक रहै लऽ हाँ जादा बदमासी करतौ ने तऽ लगैहिये दू दू हाथ आ बांकी कह दिहो की दादाजी भी फोन करलै रहय कहबै की से अबौ तऽ मारबौ सात सए रुपआ का मतलबे न रहै छै हाँ ई मुकेशबाके आ सुरमा सब के मतलबे न रहै छै हाँ अय लायके ध्यान दियहु ठीक है रखै छियौ हम पैसा भेज देबौ ठीक ठीक रख